लड़की को पैसा भी देते हैं और आभूषण भी देते हैं और कपड़े भी देते हैं और उनको हमको बहुत दुख होता है क्योंकि हमारे यहाँ से वह दूसरे घर में जा रहे हैं उनको वहाँ पर कोई चीज़ का दिक्कत होता है तो हम उनको बर्तन भी देते हैं फ्रिज देते हैं टी वी देते हैं कूलर देते हैं और गहना उसे अनेक प्रकार के सामान देते हैं उनको सोने के लिए बेड वगैरह देते हैं तोसक गद्दा यही देते है ताकि उनको जाने पर वहाँ कोई चीज़ का प्रॉब्लम न महसूस हो और उनको दहेज भी दिया जाता है और इसके पक्ष में हम नहीं हैं और बात यह कि हम से जुदा होने में लड़की को बहुत महसूस करते हैं इसीलिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करते हुए उसको हम जितना से जितना हो सकता है तोहफा के रूप में व्यवस्था करते है और उनको बार बार यही भी हम अपने दिल में मांगते रहते हैं कि नहीं इसको किसी शाइड से परेशानी न होना चाहिए क्योंकि दुल्हन जो होती है ए बहुत स्वक्ष और तोहमित परिवार का हिस्सा होता है

इसके अलावा तो फ़िर मैम अनेक किस्म के सामान देते हैं क्योंकि उसका हमेशा हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सदा उसको याद रखता है देखता है तोहफे को तो इस चीज़ से हम गौरवांवित होते हैं कि हम अपनी दुल्हन को शादि के समय अनेक वस्तुएं प्रदान करते हैं जिससे उसको जीवन में उ देख देख करके उसको प्रसन्नता ज़ाहिर करता है और अपने दिनचर्या में उसको शामिल करता है इसके बाद तोहफा के रूप में हम उनको अपने से उनके यहाँ उपस्थित होते रहते हैं समय समय पर और जितना हो सकता है उनको हम तोहफा के ही सम्बंध में मज़बूत करते रहते हैं यह हमारी धारणा होती है